अशें म्हणटात की पयली आमची जी शिक्षणाची पद्दत आशिल्ली ती खूब वेगळे तरेची आशिल्ली म्हणजे ब्रिटीश येवच्या पयलिचीं जंय प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे तरेचे व्यवसाय करताले वेगळे वेगळे तरेचे धंदे करताले आनी आपल्या भुरग्यांक आनी सगळे तरेचे शिक्षण हें आसा जें मार्केट इकनोमी भितर लागता बाजार पेटीं मदी पसून लागता आमचें डेली सदांचे जिवन जें जगपाचें आसा तातूंत भितर लागता ते जें आसा तें सगळें घरा भितरूच आमी शिकताले आनी त्या शिवाय थोड्यो गजाली मागीर अक्षर वळख आनी थोड्यो गणीत बिणीत अश्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमी शिकताले थोडे वेद अभ्यास करताले आनी कितें करताले तर अशें तरेची शिक्षण पद्दती योवची आसची अशें वा चालू उरची अशें महात्मा फुलेन तर हंटर कमिशना मुखार वचून मागिल्लेंय बी आनी महात्मा गांधीन ताचें नंतर सांगिल्लेंय बी की ही शिक्षण पद्दत योवची म्हणून आनी भारत स्वतंत्र जातकर ती आसतली अशेंय बी सांगिल्लें पूण ब्रिटीशांनी जी पद्दत हाडली ती म्हणजे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन जालें आनी औद्योगीक क्रांती जातगर मागीर तांणी हांगा फेक्ट्री घाल्यो त्या फेक्ट्रीं भितर काम करपाक तांका वायट कॉलर जॉब लोक जाय आशिल्ले ज्यांकां आमी धवाडे म्हणटात अशे तरेचे कारकून टायप जाय आशिल्ले सो अशे तरेचे एकांउटंट आनी कोण जे आसात ते तयार करपी एक फेक्ट्रीच अशी तयार केली आनी ती फेक्ट्री म्हणजे आमची शिक्षण पद्दत सो ती शिक्षण पद्दत जी आसा ती शिक्षण पद्दत दुर्दैवान अजून पर्यंत तशी चालूच उरल्या आता हळू हळू हळू हळू खंय तरी ही जाणीव आमका जावपाक लागल्या आनी आमची शिक्षण पद्दती खूब प्रॅक्टीकल पद्दतीन मुखार वचपाक लागल्या अशी परिस्थीती जाल्या पूण ना जाल्यार आमचें सगळें म्हणजे मॅमरी टॅस्ट्स स्मरण शक्ती ज्याची स्मरण शक्ती बरी तो भुरगो हुशार अशी तरेची आमची शिक्षण पद्दती म्हणजे तूं पुस्तक वाचपाचें तें पाट करपाचें ते याद दवरपाचे आनी तें याद दवरले तें तुवें वेवस्थीत बरयलें जाल्यार तुका चड मार्क मेळटात आनी ते चड मार्क मेळ्ळे जाल्यार तूं हुशार मागीर तूं धावपा भितर फाटीं आसूं रुखाचेर चडपाक फाटीं आसू पोवपां फाटीं आसूं तुका पोवपां येना धावपां येना गाडी चलोवपा येना कांय करपा येना सामको मेंगो आसा पूण तरीक तुजी स्मरण शक्ती बरी आहा जाल्यार तूं हुशार अशी तरेची परिस्थिती तयार जाल्या ही असली शिक्षण पद्दती ज्या शिक्षण पद्दतींतल्यान प्रॅक्टीकली कांयच भायर सरना स्किल डॅवलपमेंट हो इश्यू आतां आयला आनी आतां नॅशनल एज्युकेशन पोलिसी जी आयला त्या पोलिसी भितर बरेच शे बदल आयिल्ले आसा आनी ही गजाल आतां बदलत्या काळा प्रमाणे जंय बाकिचे देश मुखार पावले चीन मुखार पावलो कितलोसोच वेगळें शिक्षण पद्दतींतल्यान अमेरिकेची शिक्षण पद्दत तर जगां भितर सगळ्यांत बरी पद्दत आनी अमेरिका ही कोणाचीच नी म्हणजे कोणाच्याच बापायची नी अशें म्हणटात इट इज अ कंट्री ऑफ इमीग्रंटस थंय तुजें सगळें प्रॅक्टीकल पद्दतीन आसता हांगा आय आय टी भितर आनी एम आय टी भितर वा अशीं तरेची जी इन्स्टिट्यूट्स आसात जी जवाहरलाल नेहरून सुरू केल्ली तातूंत भितर खूब प्रॅक्टीकल पद्दतीचें शिक्षण मेळटा पूण बाकिचें कडेन मेळनाशिल्लें शाळांनी हायर सॅकेंडरिंनी वा कॉलेजिनी जें मेळनाशिल्लें तें आता स्किल डॅवलपमेंटाकडेन वचपा लागलां आनी स्किल डॅवलपमेंटा खातीर ऑवरऑल एक सगळे तरेचें शिक्षण म्हाका म्हाका ज्ञान आसपा जाय फक्त पुस्तकी ज्ञान न्ही आनी पुस्तकी ज्ञान जें आसा तें आज काल आमकां इंटरनॅट आयिल्ल्याक सगळें पद्दतीन मेळपाक लागलां तेन्ना खंय तरी पाठ्य पुस्तकांतले शिक्षण हें खूब प्रॅक्टीकल आसपाक जाय स्किल्स डॅवलोप करपाक जाय आसपाक जाय आनी ती स्किल्स डॅवलोप करून तातूंतल्यान आमी वयर सरपाक जाय आनी तें फक्त शिक्षण पुस्तकी शिक्षण न्हय तर तें खेळांतलें शिक्षण संस्कृतीतलें शिक्षण गीत संगीत साहित्य हातूतंले शिक्षण अशी वेग वेगळे तरेचीं शिक्षणां जी आसात ती शिक्षणां मागीर चित्रकलेंतलें शिक्षण हातूंतल्यान सगळ्यो इंडस्ट्रीज वयर सरतात मागीर जावं नाटकांची इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री लिटरेचर इंडस्ट्री नॉलेज इंडस्ट्री आनी सगळ्यांत चड म्हत्व भारत आतां दिवपाक लागला तो म्हणजे नॉलेज इंडस्ट्री आनी तातूंतल्यान नॉलेज सुपर पावर जावपा सोदता म्हणजे ज्ञानाची अदीसत्ता भारताची जगाचेर चलतली अशे तरेन कारण ह्यो आमका खूब वडलो इतिहास आसा भारताक खूब वडलो म्हणजे जो आदिवासी लोकां कडल्यान सुरवात जाल्लो ट्रायबल्स लोकां कडल्यान सुरवात जाल्लो आनी आमच्या गोंयांत तर अशें आसा की गोंयां भितर जे आमचे मूळ गोंयकार जे हांगचे सॅटलर्स आशिल्ले तांणी हांगा म्हणजे गावडा कुणबी वेळीप अशे तरेचो जो लोक आशिल्लो त्या लोकांनी खारें उदक जें आसा ते खारें उदक गॉडें करून तातूंतल्यान शेतां पिकयलीं जाका चमत्कारूच म्हणटा अशे तरेचे अशे तरेची नॉलेज इंडस्ट्री आमचे कडेन एक तेंपार आशिल्ली ती खंय तरी ज्ञान आमचे वचपाक लागला तें ज्ञान प्रॅक्टीकल परत उबें करपाच्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न जावपाक लागल्यात आमी हातूंत भितर खूब फाटीं उरल्यात आनी बाकिचे देश खूब मुखार पावल्यात आतां खंय तरी तांचे कडेन तांच्या बरोबरी करपा खातीर नवी शिक्षण पद्दती सुरू जाल्या कितें जाता ते पळोवया